फ़िल्में देखना और उनके गाने सुनना मुझे बहुत पसंद हैं और काफ़ी सितारों को मैं पसंद करती हूँ जैसे हेमा मालिनी है माधुरी दीक्षित है ऐश्वर्या राय है अमिताभ बच्चन है शाहरुख़ खान सलमान खान इन्हें मैं बहुत अच् बहुत पसंद करती हूँ और चाहूँगी कि कभी मैं इनसे मिलूँ और मिलकर कुछ प्रश्न पूछूँ क्योंकि मैं इनकी लाइफ और हमारी लाइफ में आम जनता की लाइफ में क्या अंतर होता है यह देखना चाहती हूँ क्या यह जो स्क्रीन पर दिखते हैं इतने सुंदर इतने टेंशन फ़्री क्या इनकी आम जिंदगी में भी यह क्या ऐसे होते हैं ऐसे कुछ पोश कोश्चन हैं जो मेरे जहन में हमेशा उठते हैं कि मैं इनसे पूछूँ कि यह कि किस इस लाइफस्टाइल में रहते हैं क्या इन्हें पसंद है यह सब चीज़ें और मैं हम अमिताभ बच्चन जी से पूछना चाहूँगी कि फिटनेस का राज क्या है जो आज भी इतने अच्छे और डैशिंग और हैण्डसम दिखते हैं और माधुरी दीक्षित मैडम हैं मैं उनसे भी पूछना चाहूँगी कि उनकी उनकी जो इतनी जवान हैं वह इतनी ऐज होने के बाद भी वह इतनी सुन्दर दिखती हैं उसका राज क्या है उनका फिटनेस का राज क्या है असल में पूछने चाहूँगी और साथ ही उनकी दिनचर्या किस प्रकार होती है और वह अपने आपको किस प्रकार से क्या हम लोग जिस प्रकार घर में कार्य करते हैं बच्चों को सम्भालते हैं खाना बनाते हैं क्या वह भी ई जिंदगी इस प्रकार से जी रहे हैं या या उनका कुछ अलग रहते हैं या जीना चाहते हैं या उनकी लाइफस्टाइल किस टाइप से है ऐसे मेरे जहन में कुछ प्रश्न होते हैं और मैं अगर उन लोगों से किसी से भी मिली तो मैं जरूर पूछना चाहूँगी और मेरे मतलब पसंदीदा अक्षय कुमार जी भी हैं उन और सोनू सूद जी हैं जो इतना सोशल वर्क करते हैं मैं उनसे मिलना चाहूँगी और उनके लिए उनसे भी पूछना चाहूँगी कि इतने अच्छे कलाकार और इतने अच्छे परिवार आप जो हम लोग स्क्रीन पर देखते हैं वास्तव में ऐसा होता है क्या ऐसा जरुर पूछना पा चाहूँगी मैं